दानि गामियारि ओनसोलनिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा माने लेखा फरायबाबो लेखा फरायनानै गिदिर गोलाव जाबाबो साख्रि मोना नालाय ओंखायनो दा बिसोरो ज' ज' जानानै आबाद मावबाय सोरबायाबा टरमुज गायबाय सोरबायाबा बिदिनो द्राग'न गायबाय सोरबायाबा बिदिनो गोरान खेथि बायदि रोखोम सबाय सिबिं बिदिनो हानजा लायै लायै ज' ज' गावसोरनि थांनानै थानो थाखाय रां खामायनो माने आबाद मावो आथिखालाव सेंग्रा सिख्लाफोरा रावबो ओरैनो थाला गावसोरनि माने इयुन जोलैनि थाखाय थांनानै थानो थाखाय बिसोरहा आथिङाव गसंथानो थाखाय आबाद मावनानै फिथायखौ बहनो बहननानै बिसोरो फानो बेजोंनो बिसोरो गावसोरनि न'खरखौ खांनो एबा गावखौ गोग्गो खालामनो थाखाय गोबां आबाद खालामनानै दा थांनानै दङ सेंग्रा सिख्ला ज' ज' माने आबाद मावलाय लायबाय सोरबायाबा बिदिनो ज' ज' माय हायो माय हानानै मायखौ मोनना मायखौ ज' बुथुमनानै बिसोरो माने फानो बेजोंनो बिसोरो ज' फान बायदि खालामो आरो बेजोंनो बिसोरो माने गावसोरनि जानाय आदारफोरखौ एबा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गावसोरनो बुथुमनानै लानो हासै दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरा